जय झूलेलाल बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो हा ॿुधायो

हा त भले अचो हिते ऑफिस ते पंहिंजो ॻाल्हाए था वठूं कहिड़ी गाॾी खपे तव्हांखे घणा माण्हू आहियो तव्हां घणनि माण्हुनि लाइ खपे अछा त ठीकु आहे असां वटि भई नंढी गाॾी आहे ऑल्टो आहे पोइ वैगनार आहे पोइ हाणे तव्हांखे जीअं सुटेबल थिए भई जीअं असांजो भई तव्हांखे कॾहिं वञिणो आहे कहिड़ी तारीख़ ते वञिणो आहे अछा त ॿ गाॾियूं थींदियूं तव्हांजी टू व्हीलर ते पर हाणे हुनमें तव्हांजो त हलाइणु त जेको ईंदो हुजे हुनजो लाइसेंस ऐं हुननि जो आधार कार्ड खपे त हुअ मिली वेंदो न

हुनमें हाणे भाड़ो तव्हांजो हिकु ॾींहं जो वञिणो त भई हज़ार रुपिया थींदव भाड़ो बाक़ी हाणे ॿ गाॾियूं थींदी त ॿ हज़ार रुपिया बाक़ी हाणे हुनमें तव्हांजो कलाक जे हिसाबु सां ॾींदा आहियूं भई जीअं हाणे पंज कलाक थिया त हुन हिसाबु सां हज़ार रुपिया पर डे जो थींदुव बाक़ी जीअं कलाकु तव्हां वधाईंदव ऐं हुनजो भाड़ो वधंदुव हा पेट्रोल हुनमें तव्हांजो ख़ाली हिकु लीटर भराए ॾींदासीं हितां बाक़ी हाणे ॿियो तंहिंखे पंहिंजे हिसाबु सां भराइणो आहे और जी ऐं ॿियो तव्हांजो मतलबु ॿ गाॾी जो कुझु नुक़सानु वुक़सान थिए थो पोइ हुनजी भरपाई तव्हांखे ॾियणी पवंदी बाक़ी जीअं ठोकर अचे जीअं किथे तव्हांखे कुझु अड़चन अचे थी त हुनजा पैसा तव्हांखे ॾियणा पवंदा हुनजो ख़ासि ध्यानु रखिजो हा हा मां तव्हांखे तव्हांजे हथ में रहंदियूं उहे तव्हांखे वेरिफाय करे ॾियणी पवंदी हा हू त हाणे तव्हां संभाले हलाईंदा हू तव्हांजे लाइ सुठो आहे बाक़ी त असांखे चवणो पवंदो आहे भई गाॾी तव्हां हलायो था त गाॾी तव्हांजे हथ आहे कुझु नुक़सानु थिए त हुनजी भरपाई तव्हांखे ॾियणी आहे पोइ हाणे जेतिरो थींदो उन हिसाब सां उहो तव्हांजो लॻंदो पोइ हाणे तव्हां जीअं संभाले हलाईंदा तव्हांजे लाइ सुठो आहे इएं त ॿुधाइणु असांजो फ़र्ज़ु आहे जी असांखे छा ॿुधाइणु फर्ज़ु आहे हाणे जेको हलाइणु वारो आहे हुनखे सभु ॿुधाए छॾींदा आहियूं भई हीअ तकलीफ़ु न अचे अचे त पोइ हू तव्हांजी जिमेदारी आहे बाक़ी हाणे जीअं रोड ते भई हीअ आर टी वारो या कंहिंजी बि परेशानी थिए थी त उहा बि तंव्हांजे मथां रहंदी असांजो हुनमें कुझु रोल कोनहे ठीकु आहे न मतलबु टोटल जवाबदारी तव्हांजी रहंदी बाक़ी हाणे गाॾी तव्हांखे जॾहिं खपे एवेलेबल थी वेंदी ऐं मतलबु ख़ाली वञण लाइ खपे या त रिटर्न लाइ बि खपे तव्हांखे अछा अछा अछा मतलबु तव्हांखे मतलबु किथे भले तव्हां अची वञो सुबुह जो हन हा हा जी जी जी हा हा तव्हांजो ऑरिज़नल लाइसेंस ऐं हुनजो आधार कार्ड जी कॉपी ॿई खणी अचिजो हुनमें थी वेंदो बाक़ी जीअं हुनमें एडवांस पेयमेंट तव्हांखे करिणो पवंदो ठीकु आहे बाक़ी ॿियो जेको हिसाबु तव्हांजो मतलबु हाणे एडवांस ॿ हज़ार ॾेई रखिजो बाक़ी ॿियो जेको हूंदो असां समुझी वठंदासीं

हा हा भले भले ॿियो कुझु तव्हांखे हेल्प खपंदी हुजे त ॿुधायो ॿियो किथे वञिणो आहे कहिड़े हंधि वञिणो आहे कुझु फिक्स आहे तव्हांजो भले भले हा हा ॿियो कुझु हिनजे अलावा ॿियो कुझु हेल्प खपंदी हुजे तव्हांखे हा कहिड़े हंधि आहे कहिड़े कहिड़े गांव में अछा अछा ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल मिलूं था